आह हेल' औ आं नोंथांनि ह'टेलाव थानाय नैबे सेकेन्द फ्लरनि टार्टिफाइब रुम नम्बरनिफ्राय बुंदों बेवहाय बेवहाय माबानि बाटरुमनि एसे प्रब्लेम जादों आरो लाइटनि लाइटा जोंलाय गोमोरलाय बेफोरबादि जाबोदोंमोन

मानो होनब्ला आं सुबिदिया बेनो माने आं बेयाव गोबाव थागोन नालाय एसे माने फाहामदो फाहामनानै औ ओम औ औ

ओम

आरो एसे प्रब्लेम दंबावोमोन प्रब्लेमा जाहैबाय बे फांखानि बे फांखायाबो एसे प्रब्लेम होबाय दं माने मैया फैजेन्नायाव मोजांमोन ओमफ्राय दा एसे बोरैबा सब्द' होनायबादि जादों आरोना बेखौबो

दे सार दे बिदिबा